جیسے کہ میں علی گڑھ میں رہتا ہوں تو ہمارے یہاں اور علی گڑھ میں میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں بہت سارے علاقے کے لوگ آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جیسے کہ بہار کے بھی کچھ لڑکے ہوتے ہیں بنگال کے ہوتے ہیں پنجاب کے ہوتے ہیں کشمیر کے ہوتے ہیں کیرل کے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے مہاراشٹر کے ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مختلف مذہب کے لوگ آتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر طریقے کے ہر طرح کے مذہب کے ماننے والے لوگ ہمارے یہاں ہوتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو بھی ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے آپس میں کوئی بھی بھید بھاؤ نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک ساتھ مل جل کر کے محبت سے ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور ہمارا ان سے جو ملنے کا تعلق ہے اس میں کوئی وہ قانون نہیں ہے ہم جب بھی چاہتے ہیں ان سے ملتے رہتے ہیں اور ان سے محبت سے باتیں کرتے رہتے ہیں اور بہت سارا پڑھائی کے پڑھائی سے رلیٹیڈ ڈسکشن بھی کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے یہاں جو مدعے جو لوگ ہیں وہ وہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کئی طرح کے کئی طرح کے مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں اور ہم سب سے ہمیشہ جب چاہتے ہیں تب ملتے رہتے ہیں اور اچھی خاصی وہ لوگ زبان بھی بولتے ہیں کئی طرح کے اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں